پانچ اگست اٹھارہ سو چھیتر تیرہ جنوری اٹھارہ سو چوالیس بارہ فروری انیس سو چوالیس پندرہ اگست انیس سو سینتالیس پانچ جون انیس سو چھیانوے